मां ड्रॉइंग नंढपण खां शुरू कई आहे मूंखे ड्रॉइंग करणु नंढपण खां ॾाढी वणंदी हुई मूंखे ड्रॉइंग में स्वीमिंग पूल पेंटिंग वण चिड़िया बाग़ बग़ीचा मेले जी ड्रॉइंग ठाहिणु ॾाढी वणंदी हुई जोकर्स वग़ैरह ठाहिणु मूंखे जामु वणंदा हुया ऐं मां नंढपण खां जामु सुठी ड्रॉइंग ठाहींदी आहियां मुंहिंजी टीचर बि ॿुधाईंदी हुई की हा तुंहिंजी ड्रॉइंग सही आहे ऐं मूंखे उत्साह ॾींदी हुई की तूं हिन ड्रॉइंग में हीअं कर हिन ड्रॉइंग में हीअं कर इहो सभु ॿुधी ॿुधी मुंहिंजी ड्रॉइंग में रुचि ॾाढी ॾींहों ॾींहुं वधंदी वई ऐं घर में बि मुंहिंजे मम्मी पापा मुंहिंजा भाउ भेण मूंखे ॾिसी ॾाढो ख़ुशि थींदा की वाह तूं केॾी सुठी ड्रॉइंग करे थी इहो सभु ॿुधी ॿुधी मुंहिंजे मन में अञा उत्साह वधियो ऐं मां अञा सुठी ड्रॉइंग करणु शुरू कई ड्रॉइंग में मां मस्तु मस्तु कलर भरींदी हुअसि कॾहिं पाणीअ वारा रंग कॾहिं स्कैच कलर कॾहिं कुझु मुंहिंजो मनपसंदि कलाकार ॿ चार जेके बि यूट्यूब में आहिनि आहिनि मां हुननि खे ॾिसी बि सुठी में सुठी ड्रॉइंग करण जी कोशिशि कंदी आहियां उन्हनि जे बि कंदी आहियां ऐं पंहिंजी बि ठाहिण जी कोशिशि ज़रूरु कंदी आहियां की जीअं तमामु सुठी ड्रॉइंग ठाहियां